सिंधी आम तरह धंधे वापार में ध्यानु ॾियनि था दुकानदारी कनि था सिंधी औरतूं घरु संभालनि थियूं पर हाणे धीरे धीरे वक़्त अनुसारु बदलाव अचणु शुरू थियो आहे ऐं सिंधी स्त्रियूं बि नौकिरी वग़ैरह कनि थियूं या को धंधो दुकानु हलाइनि थियूं इहो ज़माने जो परिवर्तन आहे ऐं इहो असांखे ॾिसण जो मिले थो